मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग राज्यों का भोजन खाना पसंद है इसलिए मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं अलग अलग जगहों के बारे में जान पाऊं वहाँ की संस्कृति क्या है भाषा शैली क्या है वेशभूषा क्या है या फिर वहाँ का खाने का तौर तरीका क्या है मैं प्रयत्न करती हूँ कि मैं अलग अलग राज्यों का भोजन खा सकूँ और उसका स्वाद ले सकूँ ताकि मुझे पता चले की वहाँ के लोग कैसे खाने को पसंद करते हैं और मैं उसे बनाना भी पसंद करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैं अलग राज्य का खाना खा रही हूँ वो मुझे भी पसंद आए और वैसे तो मुझे मेरी माँ के हाथ का खाना पसंद है और उसमें अपने घर पर ही खाना पसंद करती हूँ और जो खाना में अलग राज्यों का खाती हूँ उसे मैं होटल वगैरह में जा कर ही खा पाती हूँ